जोंनि गामियाव बैसो जानाय सुबुंफोर बिसनायाव थानायनि थानायनि गुबै जाहोनफोरानो जादों दानि जुगाव जों अरगेनिक मैगं थाइगं मोनजाला जोंनि हाथाइनि बायनानै लाबोनाय मैगं थाइगंखौसो जानांगौ जायो बेजोंनो जोंनि देहायाव बायदिसिना बेमार आजार जायो जेरै आथिं सानाय आखाय सानाय खर' गिदिंनाय बेफोरजोंनो मानसिफ्रा बारा जाबाथाय बिसनायाव थानांगौ जायो दानि जुगाव बैसो जानाय मानसिफोरनाव बेमार आजारा थाबैनो नाख्रेबनो बोलो मोनो बेनिखायनो बैसो जानाय मानसिफ्रा गावनि जानाय लोंनायखौ थि समाव जानांगौ थि समाव लोंनांगौ जायो बेमार जाबाथाय बेमार जानाय सुबुंफोरखौ न'खरनि मानसिफोरा मोजाङैनो जोथोन लानांगौ जायो जेरै बेनि जानाय लोंनाय थि समाव जाहोनाय थि समाव लोंहोनाय थि समाव मुलि जाहोनाय बेसोरनि जानाय लोंनाय खम मस'ला होनाय बेसोरनि खम बानलु खम थाव होनाय बेसोरनि जानाय लोंनायाव गोबां खेल खालामनांगौ जायो आरो दानि जुगाव जोंनि देहायाव बायदिसिना जानायजोंनो बेमारफ्रा थाबैनो सनदेरो